आं दाखालि हाथायाव दाबा बायदोंमोन हिनजाव दाबा जा मोजां नेफालफोरनि बायदोमोन आङो गोबौथारमोन बे दाबाखौ जि मोजां मोनो आं मैगं थाइगं हानो बेराद मोजांखा दाबायानो गोबौखाथार ओमफ्राय माबायदि बियो आङो मोजां मोननायखाय लाबाय थायो बे दाबाखौ मैगं थाइगं हानो